सद्या समाजाची जी विकृत घडण जावपाक लागल्या ती विकृत घडण जावची न्हय आनी पयलीचे जे आमचे संस्कार आशिल्ले पयली आमचे लोक जसो विचार करून एकमेकांक सहाय्य करून एकमेकाची मदत करून हे रावताले ती जी पद्दत आसा आनी आज काल जो समाज फक्त आपलोच विचार करून फुडें वता तें एक चित्र सगळ्या लोकांच्या समोर समाजा समोर हाडून ते एक परिणामकारक असो तांकां एक मॅसेज दिवपाक म्हाका खरेंच आवडटलें पयली ल्हानपणां पसून भुरग्यांचेर अतिशय सुंदर संस्कार जाताले आवय बापूय किते सांगतात किंवा घरांत जे कोण जाण्टे आसात ते सांगतात तांचे भुरगे जाणट्यांचे आयकताले आनी विशेश म्हणजे हे भुरगे एडजस्ट करून किंवा कोंप्रमायज करूंक केन्ना केन्ना सहज तयार जाताले आज काल ही परिस्थिती खुबच बदलूंक लागल्या आज काल लोक अशें जाला की पयली जी एकत्र कुटूंब पध्दती आशिल्ली ति तिचो हळू हळू रास जावंक लागला आनी हांव म्हजी बायल म्हजी भुरगीं अशी एक वृत्ती निर्माण जावंक लागल्या ते तशें साहजीकच आसा कारण परिस्थिती अनुरूप माणसाक बदलूंक जाता पूण ताचो अर्थ असो न्हय की जे संस्कार आमचे पयलीचे आशिल्ले आनी जे एकमेकाक सहाय्य करपाची जी वृत्ती आशिल्ली ती वृत्ती आता खूब बदलूंक लागल्या आनी एक गोश्ट खूब अशें आता ह्या समाजान अशी जाणूंक लागल्या की हांगा यांत्रीकी जिवन अशे जावंक लागला तातूंत असो ह्यूमन टच असो दिसना मुख्य म्हणजे आजकाल सगळी मोबायलस सगळी ही अशी इलॅक्ट्रोनीक हें बी सगळें आसा तातूंनूच मनीस गुंथून रावता बऱ्याच वेळार अशी स्थिती आसता की दोन तीन माणसां घरांत रावतात पण प्रत्येकाच्या हे आपापल्या हातूंत ते इन्वोव्ह तो इन्वोव्ह आसता एकमेका कडेन बरें बसून उलय उलयनात बरें बसून एकमेकाचे विचार आयकनात आनी ही जी परिस्थिती आसा ही बदलच्या खातीर म्हाका एक कितें तरी बरयन दिसता त्या विशयी हे विशय वापरून अशें म्हाका बरोवप दिसता आनी ही गजाल म्हाका सांगपाक सांगीनशें दिसता सगळ्यांक